हैलो हांजी आप सैलोन से बोल रहे हैं अच्छा अच्छा में थुआढ़े कोलां पुच्छना हा कि में वैक्सिंग ते फेशियल कराना ऐ ते थुआढ़े हांजी ते थुआढ़े कश उं'दा केह् केह् रेट ऐ हां इक दो दिन बाद ही चाहिदी ऐ हां कल्ल कल्ल दी लेई लैओ

अच्छा ठीक ऐ कोई दपैह्री कोई बारां इक बजे फेशियल ते वैक्सिंग करानी ऐ ते कन्ने थुआढ़े कोल कोई आफर चला दै इसलै अच्छा अच्छा अच्छा हां बाह्मां ते लत्तें दी करानी ऐ

हां लाई ओड़ो हांजी फेशियल तुस गोल्डन आह्ला लाई लैओ रीका आह्ली ठीक ऐ